ہمارے ہوئے محلے کا ماحول بہت اچھا ہے ہمارے وہاں کوئی ایسی لڑائی وڑائی تو نہیں ہوتی سب مل جل کر رہتے ہیں اور سبھی بہت پیار سے رہتے ہیں ضرورت پڑنے پہ بہت کام آتے ہیں اور کوئی بھی ایسا محلے میں نہیں ہے جو لڑائی ہو بس اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں تمام قانونی مسئلے کو حل کر دیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں بہت سی پولیس دفتر موجود ہیں اگر کچھ بھی مشکلات آتی ہے تو ہم وہاں جا کر سلجھا سکتے ہیں ہمارے محلے میں بہت ساری چیزوں کی سب آسانی ہیں